ناسک ضلع تاریخ سے مالا مال ہے قابل ذکر تاریخی مقامی مقامات کا حامل ہے پنچوٹی رامائن سے سیتا گپھا اور تپون کے ساتھ اہمیت رکھتی ہے ترمبت میں ترمبکیشور مندر ہے جو بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک ہے ناسک کا سکہ میوزیم کرنسی کی تاریخ بیان کرتا ہے پانڈو لینی غار قدیم چٹان سے کٹ کٹے فن تعمیر کی نمائش کرتی ہے یہ مقامات نہ صرف ضلع کے ماضی کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ناسک کے ثقافتی اور روحانی ورثے کے بارے میں بصیرت بھی پیش کرتے ہیں جیسے تاریخ کے شائقین اور زائرین کے لیے ایک پرکشش مقام بناتی ہے